जीअं त पूरे देश जा समाचार जेके मीडिया आहिनि उन में सामाजिक न्याय जे बारे में मानव अधिकार जे बारे में जेतिरी जानकारी पाण खे मिली सघंदियूं आहिनि अलॻि अलॻि अख़बारुनि में साॻी तरह राजस्थान में बि मीडिया जेकी आहे मानव अधिकार ऐं सामाजिक न्यारे न्याय जे बारे में रोज़ु अलॻि अलॻि मुदनि ते राष्ट्रीय मुदा स्थानीय मुदा पंहिंजा अंतर्राष्ट्रीय मुदा सभिनि ते जानकारी ॾींदी रहंदी आहे ऐं मानव मानव अधिकार जे हिसाब सां समाचार ॾाढो सुठे नमूने सां कवर कंदा आहिनि ऐं हितां जी उहे अख़बारूं को घटि कोन आहिनि जीअं असांजी दैनिक भास्कर आहे उहा सिर्फ़ु राजस्थान में ई कोन्हे इंडिया जे छह अठ स्टेटनि में हलंदी आहे राजस्थान पत्रिका उहा ॿाहिरि वेंदी रहंदी आहे ॿियूं घणे ई सुठी सुठी अख़बारूं आहिनि जंहिंमें पूरी जानकारी मिलंदी आहे त समाचारनि जे हिसाब सां राजस्थान में मानव अधिकार ऐं सामाजिक न्याय बारे में पूर्ण रूप सां जानकारी मिलंदी रहंदी आहे